हाँ हम बोले बेगूसराय डिस्ट्रिक के ऐसे कैसे हाल हैं हाँ आ रही आ रहें आपको जा रहे हैं हम बोले बेगूसराय अब कैसा है घूमने के लिए डब्लू कुमा डब्लू पासवन बोल रहें हैं डब्लू पासवान हम दीदी लभैर चेक से तरक़्क़ी चल रही है ना और सब बढ़िया और सब बढ़िया

अच्छा

ठीक है हम घुमने के लिए आएँगे हम

आना है परसों चसता रोज़ नौ दस तारीख़ को आना है मार्केट मार्केट उर्केट कैसा चल रहा है अच्छा

चलो तब ही और सब बढ़िया ना